म्हाका पेंवपाक कळना पयलीं आमीं ल्हान आसतना टांकयेच्या उदकांत उडी मारतालीं आनी पेंवपाचो प्रयत्न करतालीं पूण पेंवपाक शकले ना ल्हान टांकयेंत कितेंं पेंवपाक शकतले केन्नाय पेंवपाक वचपाचें जालें जाल्यार आवय बापूय उलयताले पळय उदकांत वचूं नाका उदकांत गेलें जाल्यार बुडटलें असो भंय घातिल्ल्या कारणान उदकांत गेलेंच ना आतां केन्नाय स्विमींग पुलांत जेन्ना वता थंय ट्यूब घालून वता आनी हात पांय मारतां तेन्ना खंय तरी हांव पेंवतां कशें म्हाका दिसता पूण उदकांत पेवपाक म्हाका तर खूबच भंय दिसता कित्याक ल्हानपणाच्यान हांव पेंवपाक शिकलेंच ना पूण हांव म्हजे चलयेक पेंवपाक मात शिकयतलें ताका हांव भिवकुरें करचें ना